जोंनि ओनसोलाव जानाय इनायानो जाहैबाय गोबां न'खरफोरा गोरिब गुन्द्रा जानानै दङ बिनि थाखायनो गाव गावनि फिसाफोरखौ लेखा फोरोंनो हायाखै आरो गाव गावनि गथ'फोरनो मोजां गियान होनो हायाखै बेफोर गासैबो न'खराव गैयै एबा गोरिबनि थाखायनो जानानै दङ आरो बे गोरिब न'खरफोरा गोबां जानाय लोंनाय थाखा फैसा गैयैनि आंखालाव गावनि उदै थाइसेखौबो सुफुंनो थाखाय गोब्राब जानानै दङ आरो गावनि गथ' गथायखौहाय लेखा फोरोंनो थाखाय बिसोर हायाखै बिसोरो गोबां जेंनाफोरनि गेजेरजों दासिमबो सौसिलांनो गोनां जागासिनो दङ मानो होननानै बुङोब्ला जोंनि गामि ओनसोलावहाय थानाय सुबुंफोरा गासैबो गोरिब आरो बे गोरिबनि थाखायनो गाव गावनि फिसाफोरखौ लेखा फरा फोरोंनो हायाखै मोजां गाननाय जोमनाय होनो हायाखै आरो मोजां फोरोंनो हायाखै फिसाफोरखौ मोजां स्कुलाव सोनो हायाखै बेफोरनि थाखाय गामि ओनसोलाव गोबां जेंनाफोर जानानै दङ